जियां तुस दिक्खी सकने ओ फ्लोरा दा मतलब होंदा जेह्दे अन्दर मतलब हर प्रकार दे पेड़ पौधे आंदे ऐ होर फाना होंदा ऐ जेह्दे अन्दर साढ़े मतलब जीव जैंतू आंदे ऐ जियां कि जानवर होई गे पक्षी होई गे मच्छलियां होई गेइयां कीड़े मकोड़े होई गे होर बी काफी शा सारी चीजां जेह्ड़ियां जीव जैंतू होंदियां न होर जेह्ड़ा फ्लोरा होंदा ऐ एह्दे च हर प्रकार दे जेह्ड़े साढ़े एरिये च होई गे साढ़े मतलब रीजन च होई गे जेह्ड़े पेड़ पौधे होंदे ऐ ओह् आंदे ऐं जियां कि तुस दिक्खी सकने ओ फ्लोरा दे अंदर पेड़ बगै पेड़ पौधे आंदे ऐ घास बगैरै झाड़ियां बगैरा होर बी काफी सारे बड़ी किसमां दे जेह्ड़े बी पेड़ पौधे होंदे ओह् सब फ्लोरा दे अन्दर आंदे ऐ होर फ्लोरा जेह्ड़ा साढ़े एरिया दा ओह् काफी अच्छा क्योंकि साढ़े इद्धर जम्मू च कठुआ च दिक्खो नीम दे पेड़ बड़े जादा जेह्दे कन्नै दवाइयां बगैरा बनदियां बबूल होई गेआ फिर देवदार होई गेआ एह् सब काफी ऐसे पेड़ न जेह्ड़े काफी काफी म्हत्तवपूर्ण ऐ साढ़े दवाइयें बास्तै होर बी काफी चीजें बास्तै देवदार ऐ जेह्ड़ा ओह् काफी अच्छा मन्नेआ जंदा ऐ एह्दी जेह्ड़ी लक्कड़ी होंदी ऐ बोलदे काफी मजबूत होंदी ऐ नीम होई गेआ एह् दवाइयें बास्तै कम्म आंदा होर बी काफी साढ़ी स्किन बास्तै अच्छा होंदा ऐ नीम बबूल होई गेआ एह्दी बी लक्कड़ी जेहड़ी ऐ काफी अच्छी मन्नी जंदी ऐ होर जेह्ड़ा फाना होंदा ऐ ओह्दे च जीव जैंतू आंदे जियां कि मी दिक्खी सकनें साढ़े जानवर होई गे मछलियां बगैरा होई गेइयां ओह् फाना दे अन्दर आंदियां ऐं साढ़े एरिया च हून तुसीं दिक्खी सकनें जेह्ड़ा साढ़ा के के बिरला पार्क ही ऐ इत्थें काफी जेह्ड़े फाना ऐ जेह्ड़े हर किस्म दे इद्धर हैन न पशु होई गे पक्षी होई गे होर मछलियां बगैरा सब एह्दे अन्दर गै आंदियां ऐं होर अगर असीं जंगली जानवर दी गै गल्ल करिये साढ़े जम्मू च दिक्खी लैओ तुस जेह्ड़ा मांडा ज़ू ऐ जेह्ड़ा उत्थै जेह्ड़ा ऐ वाइल्ड लाइफ ऐ जेह्ड़ी एह् जंगली जानवर न जेह्ड़े हर इक प्रकार दा जंगली जानवर उत्थें है ऐ होर मतलब साढ़े कठुआ च मतलब कठुआ च होर साढ़े मतलब कठुआ जम्मू इक्को ही ऐ कठुआ च मतलब हर प्रकार दे जेह्ड़ा फ्लोरा फाना होई गेआ फिर पार्क बगैरा होई गे होर जेह्ड़े जंगली जानवर ऐ ओह् मतलब कि दिक्खने गी मिली गै जंदे ऐ होर फ्लोरा फाना ऐ जेह्ड़ा ओह् काफी अच्छा ऐ साढ़े एरिये दा होर स्पैशल अगर ओह्दी पार्कें दी गल्ल करिये ओह् बी साढ़े कठुआ च काफी सारे पार्क ऐ के के बिरला पार्क ऐ भगत सिंह पार्क ड्रीम लैंड पार्क काफी पार्क न इद्धर जेह्ड़े असें घूमने फिरने गी सानूं घूमने फिरने गी सानूं मिली जंदे ऐ होर अगर अस जंगली जानवरें दी गल्ल करिये साढ़े इत्थें जंगलें च बत्थेरे मतलब जंगली जानवर ऐ मतलब हैन न हून इ'यां ऐ कि हून साढ़े जेह्ड़े जंगलें च ओह् काफी जेह्ड़े जंगली जानवर बी रैंह्दे न दिक्खने गी बी मिलदे न लेकिन बड़े घट्ट पर है न पर ऐसी निं ऐ कि मतलब साढ़े कठुए च मतलब कोई वाइल्ड लाइफ ऐनी मतलब हैनी हैन पर मतलब दिक्खने गी बड़े गै घट्ट लभदे क्योंकि साढ़े कठुआ एरिये च ज़ू है नी ऐ होर जम्मू च ऐ ज़ू उद्धर हर प्रकार दा हर इक जंगली जानवर ऐ फिर बाह्गे बहू गै दिक्खी लैओ तुसीं फिश ऐक्वेरियम ऐ उत्थें मछलियां हर प्रकार दियां जेह्ड़ी बी तुसीं मछली दिक्खो हर प्रकार दी मछली ऐ उद्धर होर फ्लोरा फाना दी गै गल्ल करिए जे असीं जम्मू च काफी चीड़ दे जेह्ड़े पेड़ ऐ ओह् सानूं मिलदे ऐ फिर नीम दे होई गे बबूल दे होई गे देवदार काफी सारे पेड़ पौधे सानूं दिक्खने गी लभदे ऐ